जी आप टेलर जी बोल रहे ओ ते में तुसें ई थुआढ़े कोला इक कमीज सेआई ही ते तुसें ई शायद चेत्ता होग जी मेरा नांऽ शिल्पा शर्मा हां जी हां हां शायद दित्ती में तुसें ई सीने आस्तै हां हां फिटिंग करानी ही बा तुसें उस्सी भलेआं गै टाईट करी ओड़ा दा हून ओह् बिल्कुल बी नेईं लग्गै दी ऐ मेरे कशा हां जैदा फिटिंग होई दी एह् इक कम्म करेओ में भी दोवारै तुसें ई कमीज भेजगी तुस उस्सी ओह् करी ओड़ेओ थोह्ड़ा खु'ल्ला जेहा करी ओड़ेओ ठीक ऐ हां कोई गल्ल निं अ'ऊं आपूं उठी आह्गी इक कम्म करेओ मिगी तुस ओह् करी ओड़ेओ पैह्लें में तुसें ई कुसै हत्थ भेजी ही ते मिगी नुआढ़ा इन्ना पतां निं ऐ जेह्ड़ी थुआड़ी लोकेशन ऐ निं एड्रैस भेजी ओड़ो मिगी ते में उठी आह्गी आपूं अच्छा नेईं नेईं ओह् भलेआं गै टाइट होई दी हून ओह् लानै दे लायक है गै निं ऐ कि कि'यां उस्सी लाना में बिल्कुल ढला दी निं ऐ हां में आपूं औन्नी आं ते ओह् करो मेरे तुस नाप लेई लैओ जां फ्ही तुसें ई भेजी ओड़ां भी ओह्दे फोने पर नाप भेजी ओड़नियां ते तुस ओह् करी ओड़ो खु'ल्ला करी ओड़ो उस्सी हां जेह्की तुसें कुड़ियां रक्खी दियां निं कश अपने नेईं ओह् पैह्लें जेह्कियां कुड़ियां रक्खी दियां निं तुसें कश जेह्कियां टाइट खु'ल्ला करी दिंदियां तुसें ई ते ते हां उनें ई गै दित्ते दा हा में इक केह्ड़िये ई दित्ते दा हा ते उसने करी दित्ते दा मेरी भलेआं गै टाइट करी ओड़ी उस्सी नाप बी दित्ते दा हा पूरा उस नाप बी लैता हा पिछले बारी हां पक्का दिक्खी लैओ उसी खरी नेईं जां फ्ही औन्नी आं औन्नी आं हून अ'ऊं दस्सें मेंटें धोड़ी औन्नी आं लेओन्नी हां कमीज ते इक होर कमीज ऐ ओह्बी ओह्बी सीनी ही ते अबा एह् भलेआं गै टाइट निं करी ओडे़ओ इसी बी नुआढ़े आंह्गर हां उ'ऐ ना ते भलेआं गै टाइट निं करेओ इसी हां ते बड़ी मैह्ंगी कमीज ही मेरी ब खराब होई जाह्ग पता गै तुस समझी सकने हां इंटरलाक ते करनी गै अबा इक बारी अ'ऊं लाइयै दिक्खी लैह्गी ना क्योंकि कनेही जेही औंदी ऐ ओह् अगर शैल उठी आह्गी ते भी इंटरलाक करी ओड़ेओ निं ते पैह्लें किसी करना हां इक कशा थोह्ड़ी थोह्ड़ी टाइट ऐ ते उप उप्परा ठीक ऐ हां बाकी ठीक ऐ ब बाहीं थल्ला बी बाहीं थल्ला बी थोह्ड़ी टाइट ऐ हां तेरां ठीक आई दा बस बाहीं थल्ला थोह्ड़ी थोह्ड़ी टाइट होई दी ते कन्नै हिप्प टाइट होई दी हां बाहीं च बी खु'ल्लियां करनियां

आहां ओह् ठीक होई गेदा ओह् शैल सेओई दा ते ओह् शैल आई गेआ ते बस एह् हा कि ओह् मेरा प्लाजो हा नुआढ़े कन्नै हां प्लाजो ठीक ऐ अबा कमीज ऐ थोह्ड़ी होई दी टाइट कल्ल गै सिओन देओ हून जां अच्छा नेईं जरो में जरूरी चाहिदी ही ब्याह् हा मिगी ते उत्थै लाइयै जाना हा में ओ कोई निं शामीं पंज बजे उठी औन्नी आं अगर जां तुसें इत्थूं गै जाना ते लैंदे लेई जाएओ कमीज ते करी लैएओ ठीक निं पंज बजे ठीक ऐ उठी आह्गी